हेलो कैब वाले भैया बोल रहे हैं मैं दम आनंद नगर से दमोह नाका इस्कूल जाना चाहती हूँ मुझे आप मुझे देरी हो गई थी इस लिए मैंने कैब बुक करी अब आप ने भी देरी कर दी अब मुझे नहीं जाना लेकिन उसको आप कैंसिल कर दो क्योंकि वैसे ही मैं ऑलरेडी देर हो गई थी आप ने भी देर कर दी अब बताइए मेरी पेमेंट वापस कैसे मिलेगी वापस मेरे खा हाँ आपस मेरे खाते में आ जाएगी ठीक है धन्यवाद अगली बार आप मुझे ये मौक़ा फिर से दीजिए कि मैं आपकी कैब में जा सकूँ आप देरी मत करिए